हलो नमस्ते नमस्ते बोलिये ठीक है हमारी दुकान पर स्टेशनरी के क्षेत्र में सब सारी सामग्री उपलब्ध है चाहे आपको किताबी लेना हो या काँपी हो कलम हो सारी सुविधाएँ हमारी दुकान पर उपलब्ध है कृपया हर किताबों का अलग अलग मूल्य है न जैसे आप पढ़ने के लिए किताब लेंगे या ग्रामर हो व्याकरण की काँपी किताब हो हर किताबों का अलग अलग मूल्य है हर कक्षाओं का यदि सरकार के द्वारा जो भी किताबे छापे गए हैं उसके अलग हैं और जो अन्य किताबें हैं उसका अलग रेट है तो आपको किस क्लास की किताब चाहिए पहले ये बताइये कक्षा बारह का बारह का किताब देखिये जो भी साइंस की किताबें होती हैं वो अब तो किताबें बड़ी महंगी मिलती है आप कला वर्ग से पढ़ते हैं या विज्ञान वर्ग से हाँ तो विज्ञान वर्ग से तो ठीक है विज्ञान वर्ग में आपको किस विषय की किताब चाहिए बायोलॉजी का किताब लमसम आपको दोनों पेपर का मिला करके पाँच या साढ़े पाँच सौ रुपये में पड़ जाएगी तो चलिए अगर पाँच छः लोग रहेंगे तो जरूर कुछ न कुछ देख लेंगे कुछ रियायत दर लगाकर किताब अब हम उपलब्ध कराएंगे बॉटल का रेंज देखिये सौ रुपया से लेकर के चार सौ रुपया तक का बॉटल है दूकान पर

छः पीस का बॉटल लेंगे तो आपको होलसेल का रेट लगा दिया जाएगा जैसे जब एक साथ छः बॉटल लेंगे आपको उचित रेट लगाएंगे न हमारे दुकान पर सब टिफिन बॉटल सब उपलब्ध है आप कब आएंगे दुकान पर समान लेने के लिए दूकान वही लमसम प्रातः नौ बजे खुल जाती है हाँ तो जब पाँच छः लोग आपलोग है न तो आइयेगा हमारा मोबाइल नम्बर यही है कॉल कर लीजियेगा जब बात हो जाएगी तो आइयेगा दुकान पर सामान लेने ठीक है आपको उचित रेट पर दे देंगे ठीक है ठीक